बर' रावनि बर' रावनि जोंनि गोबांथार मावनायफ्रा आरो सोलायनायफ्रा गाननाय जोमनाय बर'नि जोंनि जाजोबनांगौ आरो बर' रावयैहाय बर'नि रावफ्रा गुबुन जायगायाव थानानै मानसिफ्रा सोलायगासिनो दङ बर' भाषाया सोलायलांगासिनो दङ जाथे जों बर'नि रावै मोजाङै सोलों लाङो आरो बर'खौ बर'नि रावजोंनो जोङो सोलोंलांनो हायो बाहायनो हायो बर' रावबो जेरैहाय गुबुन राव आरो हारिमुफोरखौ मोजाङै माबालाङो बेबादि जाथाय माबालांनो हायो जोङो बर' रावखौहाय जौगा होलाङो गान्नाय जोमनाय गासैबो बर'नि जाहाथे देखाय लांनो हायो जोङो बर' जों बर' बर' रावखौ जोङो जाहाथे स्पस्थ'यै बर'नि रायज्लायनो हायो बेफोरबायदि सोलोंनो थाखायहाय जोंखौहाय जाहाथे जों मोनो गुबुन रावजों हारिफोरजों हारिजों गोहोम गोलैया गोलैया जाथे जोङो मोजाङैहाय बर'नि रावखौ बा मा लांनो हायो आरो मोजाङै सोलोंनो आरो सोलों सोलोंनानै जौगालांनो हायो जोंनि बर' हारिमुवा गाननाय जोमनायजों रायज्लायनायजों देब्लाप मा खालामलांनो हायो जोङो आरो गासैबो जों बर' हारिया मोजाङै जौगालाङो